हां न्यूज़ आह्ले सोशल कल्चर इश्यूज दे बारे च सनांदे रौंह्दे डिसकिस करदे रौंह्दे जि'यां कि डाउरी सिस्टम होई गेआ जि'यां कि चाइल्ड मैरिज होई इ'नें गल्लें उप्पर न्यूज़ आह्ले जोर दिंदे रौंह्दे बिच बिच सनांदे रौंह्दे डाअरी सिस्टम होई गेआ जेह्की दाज प्रथा असें गी दाज प्रथा नेईं लेना चाहिदी ते कन्नै बच्चें गी बी इस गल्ल दा ध्यान रक्खना चाहिदा कि जिस घर बिच थुआढ़े घर आह्ले दाज देने ताईं थुआढ़ा ब्याह् करा दे ते उस घर तुसें ब्याह् नेईं करना चाहिदा एह् बच्चें ई इन्ना जागरूक होना चाहिदा ते बच्चें गी बी जागरूक होना चाहिदा उ'नें गल्ल समझनी चाहिदी कि असें ब्याह् करियै लक्ष्मी अगर अपने घरै ई आह्ननी ते नुहाड़े कशा दाज असें नेईं लैना और बड्डे जेह्ड़े बुड्ढे लोक न जेह्के आखदे कि एह् प्रथा चली आवै दी ऐ एह् प्रथा निं ऐ ऐसा किश निं ऐ ऐसा नेईं करना चाहिदा और जि'यां दूए इश्यूज़ होई गे जिंदे उप्पर न्यूज़ आह्ले सनांदे रौंह्दे जि'यां कि चाइल्ड मैरिज होई गेआ जिसदे बिच एह् ऐ कि छोटी बच्चियें दा ब्याह् होई जंदा पैह्लें पैह्लें तेरां बारां साल दी उमर दी उ'नें बच्चेआं दा ब्याह् जेह्का नेईं होना चाहिदा छोटी बच्चियें दा छोटी बच्ची बारां साल दी उमर दी बच्ची जेह्ड़ी होंदी उसी समझ गै किन्नी होंदी कि ओह् अग्गें जाइयै घर समझाई संभाली सकै जां किश करी सकै ओह् ते बिल्कुल नादान बच्ची होंदी ना ते भी लगदियां घर लड़ाइयां ते लोग इक दूए ई मारियै उ'नें बच्चियें ई मारी ओड़दे मतलब एह् गलत साइड गी इक दर्शांदा ऐ ते एह् चीज गलत साइड दर्शांदी कि ऐसा नेईं होना चाहिदा ऐसा नेईं करना चाहिदा दाज नेईं लैना चाहिदा चाइल्ड मैरिज नेईं करना चाहिदी हां हाईलेटेड़ इश्यू अजकल मीडिया आह्ले करदे न एह् नेह् चीजें गी हाईलाइट करदे जि'यां होर होई गेइयां कोई चीजां न्यूज़ बिच की केह्ड़े केह्ड़े नेता केह् केह कम्म करै दे ओह् कुत्थै कुत्थै जा दे केह्ड़ी केह्ड़ी जगह् बिच ओह् अपना प जंदे जां उस जगह् दा मुआ मुआवजा लैंदे दिखदे केह् केह् सिस्टम चलै दा इस जगह् उस बारे बिच बी मीडिया आह्ले दसदे रौंह्दे जैदातर होर सोशल कल्चर इश्यूज़ दे बारे च बी कदें कदें गै दसदे असें ई बिच बिच जागरूक करदे